अनथोब महरै रायथाइ खन्थाइ लिरनाय माने मोजां मोनलायनायनि लाइजाम बेखौनो होना होमबा जुदि बेफोरखौ गोसोखाङोबा आंथ' लिरफेराखै किन्तु आङो मालाय लिरना हरनायखौ फरायखोमाबाय आरोखि बेरोखोम मानसिफोरा बिराद मोजां मोजां लिरो बिराद अनलायलायनायनि खोथा लिरो आंथ' नुवानो लाजिलायबावोसो आं दाबो ओमफ्राय सोरबा बिदिनो थुलुंसि बिफांआव फासि नांनानै थैगोन साम'ससे दैआव बारज्रुमनानै थैगोन बेफोरबायदि रोखोमनि बिराद मोजां मोनलायनायजों लिरहरनाय जायो किन्तु आङो दिनैसिम आरोखि बेफोरबायदि रायथाइफोरखौ माने लाभ लेतार जायखौ लाइजाम मोजां मोन्नाय गोसो थोनायनो हरनाय लाइजाम बेफोरखौ लिरनाय जायाखै किन्तु आं मालायफोरनिखौ लेरनायखौ आङो मानसिफोरनोबो हैदों एबा फरायखोमादोंबो एखनबा